नोंगौ नंनाया खोथाया थिगानो मानि जोंनि क'क्राझाराव फैयोबा गनायथि लानांगौ आरो गुबुन देशनि मान्थि फैयोबा दा जों नुनाय खोनानायाव बे बायदिनो जानानै दंनो आमफ्राय दा उनाव मा जादों बेखौ इसिबां मिन्थिया मिन्थिनाया दा किन्तु सिगांनि बायदिबालाय एकदम डाइरेक्ट नंगौ पारमिशन लानांगौबा इसे माबा लानांगौ नंआबा हाबला बायनो मोना मानो मोना जोंनाव फैनो मोनामोन नोंगौ बेबायदिनो आमफ्राय मोनसेआ जाहैबाय जोंनि क'क्राझाराव जेनोबा टाइम पास खालामनो फैबा बहा बहा थांङो होननानै बुंङोबा बिदि बे गौरां पार्कफ्राव थांबाय दिब्लाइ टिब्लाइ थांबाय बोजों बोजों थांबाय भुटानफ्राव थांबाय सरलपारायाव थांबाय बेफ्राव टाइम खाथाय होयो आरो मानसिफ्रा बेनो आमफ्राय बेफोरनो पिकनिक टिकनिक जानायफ्राव बेफ्रावनो फैनानै सम खाथाय फैयो आरो बेरायनो बहाबा ओरै हाजो गाखोनाय मा गाखोनाय पिकनि जानाय बेफोराव खाथायफैयो जों नुयै नुयै फोरखौ नोंगौ बिनि अनगाथ' जोंनि क'क्राझार बायदि गैखाया बेनोसै आरो